साढ़ा साढ़ा जेह्ड़ा घर ऐ साढ़े जेह्ड़े पंत ने ओह् मेरे पापा ऐ होने जेह्ड़ा ऐ खेती बाड़ी दा बड़ा शौक ऐ करदे न खेती बाड़ी करदे रोहंदे न मतलब अपने घर गे थोह्ड़ी ऐ जमीन पेदी ते ओह्दे उप्पर खेती बाड़ी करदे रोहंदे न मेरी दादी जेह्ड़ी ऐ दादु नेईं ऐ हुन ते मेरी दादी बी करदी खेती बाड़ी करदी होर बड़े असे सब्जियां बी लाई दियां घर बड़े किस्म दियां सब्जियां लाई दियां टमाटर लाए दे मटर लाए दे ऐ होंर गोभी बी लान्ने होंने आ कदे कदे पर इस बारी नी लाया ते होंर टमाटर मटर पठे होंर होंर बी बड़ी सब्जियां तरैह् तरैह् दे फुल बी लाए दे घर क्युंकी ओह् घर शैल लब्बन दिंदे जोल्लै कोई आंदा ते ओह् आक्खदा की आ पाई बड़ा स्हेई घर ऐ मतलब की अच्छे ऐ बड़े शैल शैल फुल लगे दे बड़े शैल शैल ते ओह् बी आक्खदे होंदा बी मन करदा की आ दिक्खचै किन्ने शैल फुल लगे दे किन्ना लाए दे फेर ओह् मेरी दादी दी पुछदे बी ऐ किन्नै किन्नै कित्ते दा तुसे फेर ओह् शैल पुछदे ते दादी और सनांदे बी अनेई ते औह्दे बाद बस इयौ मेरे मम्मी पापा होंर मेरी दादी जेह्ड़ी ऐ ओह् खेती बाड़ी खेती बाड़ी च बड़ा शौक ऐ उनेई ते ओह् करदे रौह्दे कुछ ना कुछ ओह्दे बाद में होर साढ़े घर जेह्ड़ा फर्निचर ऐ सोफा सोफा बगैरा सोफे बगेरा पेदे मसा सफेदी कराई ही सफेदी कराई ही ते साढ़े घर च टोटल न छे छे सत्त अट्ठ कमरे न छे सत्त कमरे न होर दो च न ते अस जाइंट फैमिली च गे रैह्ने आ ते होर बस मेरी मम्मी उनेई मम्मी उनेई बी घर दा कम्म करना होंर बाह्र दा कम्म मतलब की खेती बाड़ी च बी इंटरेस्ट ऐ उनेई बी इंटरेस्ट ऐ ते होंर बस इयौ इयौ कम्म ऐ की होर पैह्ले मेरे घर इन्ना ओह् निं ऐ हा मतलब इन्ना निं ऐ हा कच्ची कोठियां बी ऐ ही साढ़े उत्थै ते फिर अहे पक्के मकान बनाई ले हून हून अस